میں بازار گیا اور وہاں سے ایک کھیتان کمپنی کا پنکھا خریدا اور اس کو گھر پہ لا کر جب کھولا اور اس کو ٹرائی کیا پنکھا چلایا تو تھوڑی دیر کے بعد جب میں ہاتھ لگا کر دیکھا تو گرم ہو رہا تھا تو میں نے اس کو نکال دیا تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے ٹرائی کیا ٹرائی کرنے کے بعد اس کی ہوا آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گئی تو کھول کر کے دیکھا اس کا کینڈنشر بالکل خراب ہے میں نے مستری کو بلایا مستری نے کنڈینشن خراب بتایا اور پھر جو ہے دوسرا کنڈینشر ڈلوایا پھر چلایا وہ کسی حد تک ٹھیک چلا لیکن وہ بات نہیں آئی پھر اس کے بعد اس کا جال جو ہے وہ ہلنے لگ گیا آواز بہت زیادہ کر رہا تھا پنکھا ہوا بالکل نہیں تھی اس کے اندر اور کیبل اس میں بہت ہلکی لگی ہوئی تھی میں یہ کہہ کر کے لایا تھا کہ مجھے کوپر میں چاہیے لیکن وہ المونیم کا بھرا ہوا پنکھا تھا اس لیے وہ چل نہیں پا رہا تھا